جی ہاں میں اخبار اور میگزین پڑھتا ہوں مجھے یہ پڑھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اخبار میں ہمیں دنیا كے بارے میں نیوز ملتی ہے جیسے كہ دلّی میں كیا ہوا اور اتّر پریدش میں كیا ہوا یہ پورا انٹرنیشنل كی خبریں ہمیں دیتا ہے اخبار اور میگزین میں جیسے كہ ہمیں ماڈلوں كے بارے میں پتہ چلتا ہے ایكٹروں كے بارے میں پتہ چلتا ہے جو نئے ایكٹر ایكٹنگ كی فیلڈ میں آتے ہیں ان كی فوٹو میگزین میں درج كی جاتی ہے میگزین میگزین اور اخبار یہ دونوں ایک سے ہی ہیں انہیں اںٹرنیشنلی اپلوڈ كیا جاتا ہے اور انٹرنیشنلی لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے اخبار سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے كہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا ہے تو ان كے گھر میں اخبار سے ہی پورے ورلڈ وائڈ كا سماچار مل جاتا ہے اخبار